पचत्रमे बावे ओह् होंदे जेहड़े आपनी कुटिया बिच बोह्नदे ओं होंदे धरमी जेहके पैसे घर घर जाइये पैसे मांगदे न ओंह् धरमी नि होंदे ओह् इ'यै होंदे फलाटी बावे होंदे हे ते जेहके धरमी अपने कुटिये च बोह्नदे भगवान दा नांऽ लेंदे ओह् अस आखी सकने आ एह् स्हेई न जेह्के बाह्रे दरवाजे भैत दरवाजे ठांकदे ओह् पैसे कमांदे होर शराब पिन्दे जेह्के मंदर च बोह्न्दे ओह् भगवान दे पूजा करदे परशाद दिंदे लेओ खाओ एह् मतलब ऐ ते फ्ही भाई अजकल्ल स्याने कोई समझदा निं ऐ ते ज्यादे जागत जुगते चलदियां अवा स्याना बी होए तो उत् बिच थोह्ड़ा बड़ा फायदा होंदा स्याने गल्ल सुनचे ते बड़ा फायदा होंदा जागत जुगत न ओह् नुकसान पेई जन्दा इन्ने इन्नियां गल्ला भाई होंदियां न ते केह् करना अजकल्ल स्याने कोई समझदा निं ऐ हे स्याने समझन बुजुरगे कोई समझे ओह्दी आज्ञा ले तो बड़ा आदमी दूर पुज्जदा ते अजकल्ल बच्चा ओह् ओह् टैम नेईं रेह्दा ऐ हून हे ओह् टैम नेईं रेह्दा ऐ हून जिना मुश्कल होई दा बुजुरगे दा जीना मुश्कल होई दा अजकल शराबा पिंदे गलियां लेटी दे मरदे फ्ही लगदे बन्ना माऊ बब्बे आस्तै मुश्कल होंदा केह् करना धर्म होंदा धर्म भाई धरमे केह् सनाना धर्म होंदा